पैह्ले जमान्ने च साढ़े ओह् करदे हे बंदे तैह्मत बन्नदे हे पजामें पांदे हे कमीचां पांदे हे बनैना पांदे हे ते हून अजकल्ल रवाज ऐ भई पैंटां बी पांदे ते कमीचां बी पानियां कोट्टियां बी पानियां स्वेटर बी पाने ते बनैना बी पानियां कच्छे अंडरवियर बी पाने ते कुड़ियां न ते अजकल्ल पैह्ले जमान्ने च सूट पांदे हे साढ़े पेटीकोट पाना रसोई जेल्लै रु खाना बनाना ते रसोई ओह् पाना पेटीकोट पाई लैना न्हाइयै फिर मैक्सियां बी पांदे हे फिर सूट बी पांदे हे गिद्धी बी बन्नदे हे उ'ऐ बन्नदे हे ते चौंका बी साफ करना शैल परोला बी फेरना ते गोहा बी फेरना ते हून ते अजकल्ल रवाज ऐ भई पोचै मारी लैंदियां मारी लैंदियां ऐ गै ते रसोऽ साफ करी लैनी छुट्टियां छुट्टियां अजकल्ल रवाज ऐ हून साढ़े डो डोगरें च भाई हून छुट्टियां छु्ट्टियां बनैनां पाई लैंदियां ओह् इन्नी इन्नियां ओह् पाई लैंदियां सू कमीचां पाई लैंदियां ते ओह् लैंह्गे पाई लैंदियां गाऊन पाई लैंदियां ते जेह्ड़ा जमान्ना चला दा साढ़े डोगरें च ओह् फिर बी ठीक ऐ ते हून जेह्ड़ा उल्टा उल्टा जमान्ने आवा दे न नंगियां ओह् छुट्टी छुट्टियां पजामियां पाई लैंदियां छुटी छुट्टियां शरटां पाई लैंदियां है गे छुटे छुट्टे बनैनां पाई लैंदियां लैंह्गा बी पाई लैंदियां ओह् ओह् बी गाऊन बी पाई लैंदियां पैह्लें पैह्लें जमाने च कु'न हा पा दा हा के हून जेह्ड़ा रेहा रीति रवाज ऐ भई जदेहा करी जादियां कुड़ियां है गे लाड़ियां बी करी जा दियां ते मेकअप बी करी लैंदियां पाउडर क्रीमां बी लानियां उ'नें सबकिश बाल बी कटाई लैंदियां पैह्लें जमान्ने च कोई बाल बी नेईं हा कटांदा है गे ते आखदे हे दान निं लगदा हत्था है गे ते हून जमान्ना जेह्दा ऐ उल्ट हून पैह्लें ब्यूटी पार्ल च चली जंदियां उत्थै कराइयै औंदियां ते फिर बाल खुल्ले छड्डी लैंदियां ते साढ़े पैह्ले डोगरें च इ'यै हा भाई सिर्फ सिर धोना ते बाह्ना सिरै पर दपट्टा बी लैना ते हून ते नंगा नं रवाज ऐ ते हून ते गले च दपट्टा बी नेईं कुड़ियां लैंदियां हैन नेईं लाड़ियां लैंदियां न नेईं सिरै पर लैंदियां हैन लैंदियां हैन ते पैह्लें जमान्ने च साढ़े सिर नेईं हा खटदियां खटदियां हियां ते हून जमान्ना ऐसा ऐसा चला दा ऐ ते केह् करना फिर जदेहा जदेहा जमान्ना चला दा अजकल्ल कुड़ियां बी उ'ऐ नेहियां ते लाड़ियां बी उ'ऐ नेहियां है गे ते